میں کبھی کسی گروپ کے ساتھ نہیں دوڑا نہ ہی کوئی رننگ کلب میں شامل ہوا ہاں اگر ایسا ہوگا تو میں ضرور چاہوں گا کہ میں دوڑوں